सेवामे हमरासभ जाइ छियै पैदल कतहु भी तब जाय कऽ ऑटो मिलै छै टेम्पू भी मिलै छै तब जाइ छियै कतहु भी जाइ छियै हमरासभ पैदल पहिले जेबै तब तऽ ऑटो मिलतै मोटरसाइकिल भी मिलतै कोइ भी आगाँ आगाँ जानै छै तऽ हमरा सभके टेम्पूके भी सुविधा छै होयबे टीकी रिक्शाके भी सुविधा छै बसके सुविधा छै ट्रेनके सुविधा छै आ ओहोसँ दिल्ली भी जाना छै हमरा सभकेँ तऽ ट्रेनके सुविधा टिकट कटा कऽ हवाइ अड्डा भी छै हमरा सभकेँ हवाइ अड्डापर जाय कऽ टिकट कटाबयके बाद हमरासभ हवा अड्डापर जेनाइ छै तब हमरासभ जा सकै छी दिल्ली बम्बइ जहाँ जाना छै ओतयसँ जाइ छियै हर चीज जाइ छियै आब जाना छै स्कार्पिओ करबै तब स्कार्पिओसँ जेबै तब कतहु भी कोनो गाड़ी करबै तब जेबै पहिले पैदल भी जाना छै टेम्पू छै एस्कूटरी भी छै कार छै बस छै स्कार्पिओ छै मैजिक छै टेक्टर भी छै जहाँ हमरा सभकेँ सुविधा मिलै छै जे चीजसँ हमरासभ उहाँ जाइ छियै बहुत दिक्कतदारीसँ हमरा सभके गाँवमे छियै तऽ जाइ छियै बारस बारिशके महीना होइ छै तऽ पैदलो भी जाय लए पड़ै छै हमरा सभकेँ ऑटो पकड़य लए बहुत दिक्क्त एहन होइ छै हमरासभ बारिशके महीनामे टोटो पकड़ि लै छियै तब कतहु जाइ छियै बस पकड़ै छियै बसके टिकट कटाबै छियै तऽ बस पकड़ि कऽ कतहु जाइ छियै या मुरलीगञ्ज या मधेपुरा तब जाइ छियै ओहोसँ गाँव दूरी जाना छै तऽ बस पकड़ि लेबै तबे जा सकबै नहि तऽ ट्रेन पकड़बै तब जेबै अब दिल्ली जाना छै तऽ केना जाना छै ट्रेन तऽ कटा टिकट कटाए लेबै ट्रेनसँ चलि जेबै हमरासभ सभ आदमी मिलि कऽ चलि जाइ छियै ओहि ट्रेनसँ बसो भी छै सुविधा एहिमे आ बहुत दूरी एहन जाना छै तऽ हवाइ अड्डापर कटा लेबै टिकट हवाइ अड्डापर चलि जेबै एना तऽ लोकलमे टेम्पू छै सिटी भी रिक्शा छै बैट्रिक भी रिक्शा छै सभसँ हमरासभ जाइ छियै बहुत एहन रहै छै जाना छै आब दिल्ली जाना छै तऽ कथीसँ जाना छै बसो भी मिलते छै कोनो चीजसँ ट्रेनसँ चलि जाउ या बससँ चलि जाउ जे चीजसँ अहाँकेँ सुविधा पड़त ओहि चीजसँ जाउ